हमसब दुर्गा दुर्गा पूजा या काली पूजामे पेंटिंग अपना हाथ करय छल ओइमे कतहु मिस्टेको भऽ जाइ छल कतहु पूर्ण रूपसँ सही भऽ जाइत छलऽ पेन्टिंगमे हम तऽ अपना हाथसँ गणेश पूजामे गणेश जीके पेन्टिंग करय छलहुँ सरस्वती पूजामे सरस्वती जीके पेन्टिंग कयलहुँ आओर दीपावलीमे लक्ष्मी जीके पेन्टिंग घरमे कऽ कऽ देवाल सबपर लगबैत छल हँ अइमे हमरा सबके विशेष प्रकारके रुचि रहय छल आओर समाजके हमर समाजक लोक ओइ प्रिंटके देखके बहुत मनोरञ्जन करय छल हँ आओर देखय लए अबैत छल हँ अहिसँ हमरा विशेष प्रकारके उमङ्ग अबय छल हँ अर्थात हम अहिसँ विशेष प्रकारमे रुचि लै छलहुँ हँ आओर एहिसँ हम विशेष ध्यान रूपसँ पेन्टिंगके काज करय छलहुँ हँ